جی وعلیکم السّلام جی جی میں سبزی والے شاپ سے بول رہی ہوں آپ کو کیا چاہیے کیا خدمت کر سکتی ہوں جی جی میرے یہاں ساری سبزی مل جائیں گی جیسے ٹماٹر آلو گوبھی لوکی دھنیا مرچ سب مل جائیں گی آپ کو آپ کو جو چاہیے بتا دیجیے جی جی جی جی گوبھی ہری مٹر سب ہیں فریش ہیں سب ہاں جی اویلیبل ہیں

جی جی میں ڈال دوں گی جی جی ہمارے یہاں فریش ہی آتے ہیں بہت اچھے ہیں آپ لے سکتے ہیں یہاں سے جی جی تو اِس کو پانچ سو ہُوا ہے جی جی جی جی ٹھیک میں چار سو میں کر دیتی ہوں آپ آ کے لے جائیے میں پیک کر کے رکھ دوں گی جی جی جی جی ٹھیک کوئی دقت نہیں جی کوئی دقت نہیں آرام سے آ کے لے جائیے ٹھیک ہے جی جی اللہ حافظ